हेलो हँ अच्छे हम छी गाँधी मैदानमे हँ पाँच हजार रुपैआ अहाँके पाँच हजार इहाँसँ उठाबैके नहि पड़ै अछि उठाकऽ उहाँ कल्ला लऽ जाए पड़त गाड़ीपर लादऽ पड़त गाड़ीपर लादऽ पड़त बस तकलिए हँ दरभङ्गा अथी पटनामे गोलघर अछि लालकिला अछि आओर

आएँ हँ हँ हम हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हुँ हँ हाँ

हँ हँ

दरभङ्गामे लहेरिआसरायमे मनकामना मन्दिर छथिन ओहोमे जा सकलहुँ हँ पूजा करैके लेल दरभङ्गामे ओ मनकामना मन्दिर छथिन ओहोमे अहाँ पूजा कऽ सकलहुँ हँ अहाँके कोइ दिक्कत

हँ आबि सकलहुँ हँ कोनो दिक्कत नहि हैत उँ कतेक रुपैआ लेबै